मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं एक साफ़ सुथरा इंसान हूँ और जो बोल देता हूँ वो कर देता मेरे अंदर छल कपट इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ और सब पे बहुत जल्दी विश्वास करता हूँ यही मेरी खासियत है जिसको बोलते हैं उपलब्धि और मुझे अपने आपके अंदर सबसे ज़्यादा जो गर्व है वो इस चीज़ का है कि मैंने कभी किसी को धोका नहीं दिया है लोग मुझे धोका बहुत देते हैं मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है इस चीज़ से मुझे बड़ा बड़ा आनंद होता है कि मैंने आज तक किसी का दिल दुखाया नहीं है और भगवान ना करे मुझे कभी किसी का दिल दुखाने का मौका मिले